हॅलो आं कोण उलयता ना तो मात्सो भायर गेला कित जालें बाय किदें जालें म्हाका सांग न्हू आं मागीर हय बाय तुयें फाटल्या वोडोन पळयल्लें हा तर बरें केल तुवें तो राखणदार चेडवा तो तुजी सेवा करपाक आयिल्लो तो तुका वाट दाखोवपाक आयिल्लो तूं बरें भशेन घरा पावतगीर तो आपूण गेलो ना ना तुका त्रास करचो ना तो तूं भियो नाका तुवें फाटीं वोडोन फाटीं वोडोन पोवना न्हू

ना ना तो तुका कांयच त्रास करू ना करपा ना तूं भियोव नाका तेणें किदें किदें घातलें तूं फाटी वळून पळयल्लें म्हळ्यार आवाज बीन येतालो पांयांचो

आं तशें फाटीं वळोन बीन पळोवपाक जायना आं तो तुका त्रास बीन कांयच करचो ना

हां तो तुका आं आं तो तुका प्रोटेक्ट करता आनी कांय न्हू आनी तूं रातचे येल्लें काल कितल्यांक सुमारशें इतलें लेट भायर सरूं नाका आनी कामाच्यान इतलें लेट येवकूय बीन नाका हा बेगीन ट्राय कर तूं बेगीन येवपाक घरा तशें बरें न्हू रातचें भायर वचपाक इतल्या रातचें तूं रातचें येयलें न्हू म्हणून तो तुका वाट दाखयतालो तशें तेका कित जालें हां सांगता तेका तशें तेका तेजी फकाणां बीन उडोवपाक जायना तेका मागीर राग येता तुवें तेका तुवें तशें कांय म्हणूना न्हू

बरें तर